हमरा सबके ओइठिना जन धन योजनासँ बहुत रास लोकके लाभ भेलनि हन हुनका शौचालय बनलनि इन्दिरा आवास भेटलनि आओर बहुत किछो भेटलनि हन इएह सब हुनका सबके गरीबी रेखामे बैंकमे सरकार द्वारा प्राप्त पैसा सेहो भेटलनि रुपैआ आओर हुनका सबके मकान बनलनि हन पक्का मकान सबके बनलनि हन हुनका सबके नहि छलनि झोपड़ी छलनि सबके शौचालयके सेहो बनाओल गेल हन हुनका सबके पाँच हजार दस हजार राखियोपर पैसा भेटलनि हन गरीबीमे आओर हुनका सबके बच्चा सबके इसकुलमे पढ़यके लेल सेहो पोशाक भेटय छै आओर खाइ लए सेहो भोजन भेटय छै आओर बच्चा सबके साइकिलवला पाइ सेहो भेटलय हन